گاؤں میں خاندانوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لئے کئی طریقے ہوتے ہیں ایسے تنازعات کے حل میں درج کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا خاندان کے اراکین اکٹھے آ کر بات چیت کرتے ہیں تاکہ مسائل کو سامنے لایا جا سکے اور مختلف طریقے سے حل تلاش کیا جائے خاندانی تنازعات میں کسی نئے شخص یا جماعت کے ممبر کو اپنی طرف لا کر رجوع کیا جاتا ہے تاکہ امن و امان سے فیصلہ کر سکے اگر دونوں طرفین تعاون کرنے کو راضی ہو تو معاہدے کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اگر تنازع حل نہ ہو تو قانونی راہ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے مقامی اداروں یا عدلی اداروں میں مقدمہ درج کرایا جا سکتا ہے